पक्षी तऽ अनेक रङ्गके पक्षी छै पक्षी तऽ सब रङ्गके देखय छियै मगर उल्लू रातिकऽ रातिकऽ ओइ गाछपरसँ ओइ गाछपर ओइ गाछपर से ओइ गाछपर करय छै उल्लूके देखलहुँ राति कऽ सूझय छै दिन कऽ उल्लूके सूझय नहि छै तऽ उ अप्पन कहीं दबकी लादने रहय छै रातिके ओइ गाछपर सँ ओइ गाछपर ओइ गाछपर से ओइ गाछपर करय हइ तऽ देखय छियै आँखि नम्हर नम्हर उल्लूके रहय छै तऽ राइतेके सूझय छै दिनकऽ नहि सूझय छै पक्षी तऽ अनेक पक्षी छै अनेक पक्षी छै खाली उल्लूएके देखय छियै रातिकऽ रातिकऽ देखलहुँ उल्लूके देखलहुँ पक्षी आरके कौआ चील मैना तऽ दिनकऽ घूरय छै उल्लू राइतेके घूरय छै देखय छियै जे आँखि नम्हर नम्हर रहय छै ओकरा राइतेके सूझय छै दिनकऽ नहि सूझय छै अइ गाछपर सँ ओइ गाछपर ओइ गाछपर सँ ओइ गाछपर करय छै पक्षी पक्षी उल्लूएके देखय छियै बेसी रातिकऽ राइते कऽ बेसी घूमय छै दिनके ओकरा नहि देख पाबय छै लोक राइते कऽ देखय छै आओर ओ रहय छै नहि तऽ पक्षीमे तऽ बहुत अलेल पक्षी छै आओर उल्लूएके देखय छी